घुटनाके दरद से तेलसे शुरू करै छिए तेल लै छिए लहसुन लै छी लहसुनके छिलै छी छिलके थकुचै छी आओर तकर बाद तेलमे धऽके गरम करिके घुटनाके दाबै छी आओर आओर हरदी हइ हरदीके थकुचिके पीसिके आओर लेप लगबै छी आओर आओर कतेक आदमी डाबल तेल यूज करै हथिन जे डाबल तेल से मालिश करबै तऽ ओहिसे ठीक हो जेतै आओर इएहसब घरेलू उपाय हइ